हमारे बिहार की ये परंपरा है जब फसल बोया जाता है और बोने के बाद हम उस पर काफी मेहनत करते हैं उस पे बोते हैं उसके बाद उसका जोताई कराते हैं उसके बाद उसके वो उसमें हम खाद बीज अनेक प्रकार के उसमें सामग्री का उपयोग करते हैं और अपने जीवन में फसल को लगाने के बाद उसकी प्राकृतिक ढंग से ढंग से देख रेख और उसकी उत्पन्न होने पर और उसके बाद उसके बाद उसके बड़ा होने पर खेती के लिए पानी सिंचाई और कई प्रकार के हमें कीटनाशक और कई प्रकार के स्प्रे हमलोग करते हैं खेत की तो हमें फसल की उत्पत्ति होती है और फसल कटने के बाद जब फसल हमलोग काटते हैं तो हमें एक उत्सव की तरह एक समृद्धि और उत्सव की तरह हम उसका आनंद मनाते हैं जिसे हमलोग प्राकृतिक जश्न कहते हैं प्रकृति जो हमें अन्न प्रदान करती है और हमारे फसल खेत में मिलने के बाद हमें एक खुशी से त्योहार मनाया करते हैं और उस खुशी में बहुत सारे प्रकारों का वर्णन हमलोग किया करते हैं जैसे हमलोग प्रकृति का धन्यवाद करते हैं प्रकृति का धन्यवाद करते हुए हमलोग ढेर सारे अनावश्यक और आवश्यक चीज़ों का एक साथ

उत्सर्जन और करने पे हमें काफी खुशी का अनुभव होता है जैसे हमें गेहूँ काटते हैं और फसल होती है तो हमें उसे त्योहार के रूप में मनाते हैं और एक फसल को लगाने और करने में हमें काफी मेहनत और काफी लगन की आवश्यकता होती है और उस मेहनत और लगन के साथ हमलोग को जब फसल की प्राप्ति होती है तो हमें काफी खुशी और काफी प्राकृतिक समृद्धि का अनुभव होता है और उस उस अनुभव को हमलोग जश्न के रूप मे मनाते हैं और उस जश्न में सभी हमारे किसान भाई लोग शामिल होते हैं और हमलोग आपस में एक प्यारी सी जश्न के रूप में मनाया करते हैं